हँ तऽ हमरा भिड़ा तऽ एहिजा किच्छो नहि छै नहि बिकलाँगके कोइ चारा छै ने डाक्टरी कोइ व्वयस्था छै

हँ हँ जगह तऽ होइये जैतै जगह होइ जैतै जगह छै

तऽ आइभी अइतै तनी करियै कागज पत्तर तनी ओरियाइ दियै नहि नहि नहि

हँ ठीके छै पानियोँ आर टंकी आर नहि छै किच्छो पानियो सगरे खाली भेल छै अच्छा चार्जके शौचालय आर नहि छै से पेपरे नहि छै हमरा तऽ पेपरे नहि छै बाजू हँ शौचालय आर नहि छै

ठीके छै करिये तनी व्वयस्था गरीब यहाँ तऽ एगो अस्पतालके जरूरी छै पानि जरूरी छै बिकलाँगके व्वयस्था

ए घर घर दुआरि नहि केकरो बनल छै हँ बिकलाँगके बिमारी तिमारी सुबिधा सब नहि आछा ठीके छै ठीके बहँ हँ सबके दिक्कत हँ हँ तऽ अहाँ करबाइये तनी जल्दीसिना

ठीके छै रक्खौं